हॅलो आवाज येता आं सांग उलय कितें म्हणटालें आं सुपाऱ्यो दवरता आमी हय हय पूण तुमकां कश्यो जाय नव्यो जाय कांय पोरन्यो जाय पोरन्यो कितल्यो जाय आशिल्ल्यो कितल्यो आमचें कुळाघर आसा हय सो तें आमी विकता म्हटल्यार थोडे म्हयन्याचे म्हटल्यार पोरण्यो म्हणटगेर त्यो फाटल्या वर्साच्यो आसतल्यो त्यो आमी सुकोवन बी सगळ्यो दवरल्या तुमकां जर पोरण्यो जाय जाल्यार त्यो किलानी मेळटल्यो आमी आप आं तशी तुका जाय जाल्यार तुका ते सिजनल आसता माटोळीक बांदता ते सिजनल आसता ते तेन्नाच मेळटले आनी नवे जे जाता पळय आं तशें जाय जाल्यार तुमी यवन पळया कित्याक आतां सद्द्याक आसा पीक पीक आसा पळय तें तुमी यवन तुमी जाय जाल्यार पळोवंक शकता पूण म्हटल्यार जाता मेळटल्यो मेळटल्यो मेळटल्यो हय मेळटल्यो तुमकां धर तुमकां थंयच येवन कळटलें आं मातशें म्हणजे कोण दुसरीं कोण दाखयतलीं पळय तुमी साय्ज कशीं पळयतात तो पिकलेल्यो आसा त्यो चड व्हरतात कांय तोरन्यो चड व्हरता तेजेर आसा धर तुमकां तें थयच सावय जाणा न्हू तुमीं सावय सावयवेऱ्यां आं मागीर सावयवेऱ्यां सावयवेऱ्यां थंयसर एक अशी श्री गणेश म्हुणू फार्म आसतलें थंय तूं कोणाक विचारल्यार भितर सावय गांवान येतकच विचारल्यार कोणांक विचारल्यार कळटलें नाजाल्यार गुगलाचेर तुमी लोकेशनूय सर्च करूंक जाता आमचें

हय हय होच नंबर ह्या नंबराचेर केल्यार जातलें बरें बरें ओके आमचे कडेन नोटी हेचें सामान मेळटलें म्हटल्यार आतां वेगवेगळीं ती व्हडलीं पानांची थोडीं झाडां आसता तीं मेळटलीं मागीर ते कात्र्याचीं थोडीं झाडां आसता ती तसल्या पानांची तुमकां येतगेर कळटलें थंयसर तुमकां कसलीं जाय जाल्यार आमी तसलीं करुनी दिता मागीर हय हय हय हय आनी तुमकां तशी धर फुलांची बीन गरज आसा जाल्यार तेवूय आमकां तुमी कितले जाय तितले सांगूंक जाता कसलीं आबोलीं आबोलीं आसा सद्द्या शिगम्यांक म्हणटगेर चड शीं हय जीं गावटीं आसता हय हय हय गांवटी जी फुलां आसा आमचीं आबोली नाजाल्यार आतां मोगरेचो सिजन स्टार्ट जातलो तेन्नाय तेंय जाय हय रॉजांय तें सगळ्या सिजनांची आसा पूण आतां सद्द्या गरज ती हय हय आमी किलानी विकता तीं हय आमी किलानी विकता थोडीं आमचे कडेन जाता थोडीं आमी भायलींय घेता

हय मेळटा मेळटा मेळटा पूण तें मात तुमी दीत घेतात जाल्यार तश्यो त्यो एक दोन जावच्यो ना त्यो घेता जाल्यार तुमी चड घेवच्यो पडटल्यो म्हटल्यार अशें हय पन्नास शंबर तरी हय तें आमी पयशे घेता आसतना नॉमिनलच आसता ते चड म्हणजे चड अशें घेयना प्रत्येक फाटी प्रमाणे ती कोण घालून दिता पळय ती आमचींच फुलां म्हणटकच ती कमी दरानूच दितली हय हय हय बरें ओके हय आं आं आं